भारत की शिक्षा प्रणाली में कई हिस्सों में यहाँ पर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यानी की सब से ज़्यादा लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर उनको साइकल और लैपटॉप देने जैसी योजनाएँ यहाँ पर बनाई गई है और मुझे लगता है कि ये बनाई जानी चाहिए क्योंकि यह एक प्रकार से अच्छा भी है क्योंकि जब इनके सामने कोई लाभान्वित उपहार रख दिया जाता है तो उसे प्राप्त करने के लिए बच्चे उसके लिए मेहनत भी करते हैं और उनकी लगन और मेहनत हमें साफ़ दिखाई देती है और हमें लगता है कि ये योजनाऍं काम भी करती हैं ये योजनाऍं इस प्रकार से काम करती हैं कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते नहीं पढ़ पाते हैं लेकिन जो फाइनैंन्शियल यानी जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है लेकिन हम उनकी मदद कर सकते हैं इन उपहारों को दे कर क्या पता वो इन उपहारों की मदद से आगे अच्छे से पढ़ भी सकती हैं और इन्हीं उपहारों की मदद से वे आगे बढ़ सकती हैं